असांजे हिते मंदर मंदर त जाम घणियूं आहिनि झूलेलाल यो मंदरु आह्र लेसूरी आश्रम आ साईं टेउराम जो मंदरु आहे जय बाबा जो मंदरु आहे ॿ टे शिवाला आइन असांजे चारई तरफ़ां चारई तरफ़ां मंदर ई मंदर आहिनि सुबुहु थींदो आहे मंदरनि जा घिंट घरालनि जी आवाज़ु असांजे कन में ईंदी आहे झूलेलाल ते साल में ॿ दफ़ा ॾिण लॻंदा आहिनि हिको दफ़ो चेटीचंड जो मेलो लॻंदो आहे हिक चालीह साहिब जो मेलो लॻंदो आहे लेसूरी आश्रम में आहे उन्हनि जे टे गुरू टे पाताशायूं आहिनि उन्हनि जो वर्सी उत्सव लॻंदो आहे जनम उत्सव लॻंदा उहे मल्हाईंदा आहिनि जय बाबा आहिनि जय बाबा में बि ईअं थींदो आहे शिवाला शिवाले में त शिवरात्री साल में थींदी कंदियूं आहिनि ॿ माता जा मंदर आहिनि जंहिंमें साल में हिकु दफ़ो शारजे नवरात्रे मनाईंदा आहिनि देरि ताईं लेट लाइट में देरि ताईं हूंदो आहे माण्हू संभरी ठही तयार थी करे वेंदा आहिनि गरबा खेॾंदा आहिनि अलॻि अलॻि सुहिणियूं सुहिणियूं ड्रेसूं हुंदियूं आहिनि ड्रेसूं हुननि जूं ॾिसण जहिड़ी हूंदियूं आहिनि गरबा हुननि जे ॾिसण जहिड़ा हूंदा आहिनि असांजे साईं शांती प्रकाश आहे जंहिंजी स्वामी टेउराम जी दरबारु आहे हुते ई कंहिं दफ़ा साल में त टे चारि दफ़ा मेला लॻंदा ई रहंदा आहिनि